जोंनि जायगानि हाथाइआवथ' आबादारिफोरा गावसोरनि आबादखौ दैथायनायाव गोबाङानो जेंना जायो बिदिनो माब्लाबा समाव लामानि जेंना माब्लाबा समाव गारि मथरनि जेंना बिदिनो गामि गोथौआव थानाय जाय गामि गोथौआव आबाद मावनाय एबा गामि गोथौनि जायगानि मानसिफोरा जायफोरा गोबां आबाद मावो बिथांमोना गोबां जेंनानि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेबायदिनो गोबां जेंना दङ माब्लाबा समाव जोंनि आबादारिफोरा गाव गावनि आबादखौ दिखांनो थाखाय गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो माब्लाबा माब्लाबा समावथ' गावनि दुब्लिनि आबादखौ गाव गावनो रां रुफा गैयिनि थाखाय एबा मालायनि हेफाजाब मोनिनि थाखाय माब्लाबा समाव गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो हारसिंनो हानानै रोगानानै माइ मारा होनानै बावहोनानै आरो बस्तायाव सोनानै बिदिनो गाव हारसिङैनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'सिम न'आव दिखांनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव हाथाइआव दिखांनो आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर दङ जेरै फाथो फाथोखौबो बिथांमोना गावसोरनो खस्थ'नि गेजेरजों मावो गावसोरनो फैयो माइसा दानो फेदेरो बिनि उनाव दानो दाननानै बिनि उनाव सोमनानै आरो गावसोरनो गावसोरनो सुनानै गावसोरनो फोराननानै बिनि उनाव आरो लाबोबावो न'आव गावसोरनो खस्थ'नि गेजेरजों लाबोखानानै बिनि उनाव आरोबाव हाथाइयाव दिखांनाय समाव हाथाइयाव लाबोनाय समाव माब्लाबा समाव जों गामि गोथौनि रायजोफ्रा एबा हाथाइ संसार जाग्रा एबा रायजो जाग्राफोरा लामानि गेजेर माब्लाबा समाव हान्थामेलाया गोबां रोखोमनि गाज्रि थायो मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनफ्रोमबो लामाफोरा एबा हान्थामेलाफोरा मोजां रोखोमनि थाजोबा मालाबा समाव हाखर हाला दैज्लांनि समाव हाखर हाला मेसेंनि समाव हाद्रि बिदिनो दैलां समाव अखा हानाय समाव माखासे बुस्तुफोरखौ जोङो लाबोनो हानो नागिरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो बबेबा गामिफोरावथ' माब्लाब समाव गारि एबा गारि एबा मथरा थांनो हाया एबा खारलांनो हाया एबा खारबोनो हाया बिनि थाखायनो गामियाव थानाय आबादारिफोरा गाव गाव मावनानै गाव गाव मावनानै दिहुननाय आबादफोरखौ एबा फिथाइफोरखौ हाथाइसिम लाबोनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो गावनो गाव आखाइजों एबा बानानै एबा बाननानै एबा साइकेलफोरजों खस्थ'नि गेजेरजों मोनफा मोनफा रोगानानै गोबां समनि गेजेरजोंसो हाथाइयाव दिखांहैनांगौ जायो एबा सौहैनाय जायो थिख बेबादिनो गोबां रोखोमनि जेंनाफोर दंबावो बेबादिनो माब्लाबा समाव नांगौ नांगौखिनि बेसेनखौबो मोननो नागिरा आरो माब्लाबा समाव नांगौखिनि नांगौ जानाय माब्लाबा समाव दाम दाम होग्रा फायखारि एबा बायसना लांग्रा बेफारिफोरखौबो मोननो नागिरा बेनि थाखायनो जोंनि आबादिफोरा हाथाइयाव दिखांनाय समाव गाव खस्थ' मावनायनि फिथाइखौ माब्लाबा समाव मोनजोबाबो बेनि थाखायनो गामियाव हाथाइ खालामग्राफोरा एबा गामियाव हाथाइ हाथाइयाव मुवा बेसाद फानग्राफोरा गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो आरो ना बिदिनो गामिनि हाथाइफोराथ' आरो माब्लाबा समाव नांगौखिनि गारि मथर मोननो थाखाय माखासे बेफार बेफारिफोर एबा फालांगिफोराबो बे गामिनि हाथाइसिम सौफैयाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नांगौखिनि बुस्तुफोरखौ आबादारिफोरा नांगौ मोननांगौ बेसेनखौ मोनजोबा बिनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो गामिनि हाथाइफोराव